ہمارے علاقے میں لوگ جو ہے وہ پہاڑی علاقوں کا سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیوں کہ میں جس علاقے میں رہتی ہوں جس شہر میں رہتے ہیں ہم وہ ہے دہلی شہر یہاں پر اکثر گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے اس موسم میں پہاڑوں پہ سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے کشمیر منالی اور وغیرہ کیوں کہ اور سب سے بڑی بات ان کا سفر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دلی شہر میں جو ہے برف نہیں پڑتی ہے لیکن لوگوں لوگوں کو برف دیکھنے کے لئے منالی وغیرہ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں